साढ़ै इद्धर हीरानगर बड़ी किस्म दियां गेमां होंदियां जियां कि अस हीरानगर कुतै खेलन चली गे ते साढ़े सर जियां कि कोई बी मास्टर असें रिफ्रैशमैंट दिंदे असें बड़ी चीजां प्रबाईड़ करदे जियां कि साढ़ै हीरनगर स्टेडियम च बड़ी बड्डी बड्डी लाईटां लग्गी दियां बैठनै आस्तै अच्छी जगा बी ऐ पूरा शैड ऐ बने दा मतलव जेह्ड़ै कारन तुसेंगी गर्मी नेंई लग्गनी अच्छी ग्राउंड़ ओह्दै बिच्च घाह् बड़ा ई सोह्ना घाह् कन्नै रिफ्रैशमैंट बी दिंदे कन्नै पैसे बि दिंदे खेलनै आस्तै जियां जैवलिंग थ्रो होईया जैवलिंन थ्रो दिंदे शॉटपुट्ट दिंदे लानै आस्ते जर्सिंयां दिंदे मतलव कबड्डी खेलने होने उसलै लानै आस्तै जर्सी दिंदे ते फिर बॉल्ली बॉल बी दिंदे खेलनै आस्तै ओह्दै कन्नै नैट होंदा लग्गे दा फिर असें मतलव फुट बॉल बी दिंदे खेलनै आस्तै ओह्दै कन्नै असेंगी मतलव कियां दिंदे भला बच्चे गी लग्गै नी हॉकियां बी होंदियां उंदे कोल अगर कोई बंदा ऐफोड़ नेंई करी सकदा हॉकी जियां कि बैड़मिंटन बैड़मिंटन बी दिंदे ओह् खेलनै आस्तै भला बैड़मिटन आंदा तुस खेलो इयां गै बड़ी चीजां दिंदे सर मतलव बड़ी चीजां दिंदे साढ़े मास्टर ते जियां कि मतलव में केह् आक्खां बॉली बॉल खेलनै आस्तै बॉली बॉल दिंदे मतलव बंदा घरादा नेंई लेआनी सकदा पर ओह् स्कूला उऐ स्टेडियम आह्ले गै दिंदे तुस इयां कि बैट बॉल दिंदे बॉल दिंदे कोई बी इयां नॉईट टूर्नामैंट मतलव नाईट कोई गेम गूम खेलनी होऐ ते लाईटां बी होदियां बड़ी अच्छियां लाईटां मतलव बौह्त बड्डी बड्डी लाईटां होंदियां लग्गी दियां जेह्दे कारन अस पूरा तुसें लब्भी सकदा तुसें पूरा टूरनां मैंट तक खेली सकने उत्थें पूरा इयां मैट लग्गे दा होंदा पिच होंदी बड़िया पिच होंदी ओह्दे बाद फेरनै आस्तै रोलर होंदा अच्छा जेहा रोलर मतलव पैट्रोल आह्ला रोलर तेल पाईयै चलाओ फिर ओह् ग्राउंडै च अच्छा घाह् लग्गे दा थोआड़ा तुसेंगी लग्गी नी सकदी तुसेंगी लांग जम्प आंस्तै गद्दे प्रोवाईड़ करदे ओह् भला बच्चेो दा अगर लांग जम्प करै तां बच्चे गी लग्गै नी फिर ओह् पूरा ई लांग जम्प हाई जम्प आस्तै बी होंदा मतलव हाई जम्प आस्तै गद्दे होंदे फिर दौड़ लानै आस्तै पीरा ट्रैक होंदा ते तुस दौड़ कियां नंगें पैरैं बी लाई सकने ते बूट लाईयै बी लाई सकने ते इयां गै तुस अगर सौ मीटर दी दौड़ लानी सौ मीटर दा गै ट्रैक ऐ दो सौ मीटर दी लानी दो सौ मीटर दा बी ट्रैक ऐ तिन्न सौ मीटर दी लानी तिन्न सौ मीटर दा बी ट्रैक ऐ चार सौ मीटर दी लानी चार सौ मीटर दा बी ट्रैक ऐ मतलव पच्ची पच्ची सौ मतलव जियां कि कुश दो तिन्न किलो मीटर दौड़ना पंज किलो मीचर दौड़ना दस किलो मीटर दौड़ना ओडा बी ट्रैक है उंदे कोल अच्छा जेहा बच्चैं आस्तै पीरा प्रोबाईड़ करदे जियां कि खेलनैं आस्तै तुसैं कोई प्रैक्टिस करनी ओह्दै आस्तै इयां मतलव नी गाड बी दिंदे अच्छे जेह् गद्दे प्रोवाईड करदे फिर तुसें गी बैठनै आस्तै फिर तुसें गी पानी फ्रूटी कोई मतलव जूस प्रोबाईड करदे कुश खाने आस्तै दिंदे बड़ा कुश मतलव प्रोबाईड करदे ओह् जेह्दै कारण साढ़ी गौरमैंट बौह्त अच्छी ऐ साढ़े सर बी बौह्त अच्छे ऐ ताहियैं हीरानगर स्टेडियम बौह्त अच्छा ऐ बैठनै आस्तै हर इक चीज़ गोल करनै आस्तै फुट बॉल फुट बॉल ते मतलव गोल बी ऐ साढ़े गोल आस्तै पूरा नैट नुट लग्गे दा ते पानी पानी दी फ्रिज्ज लग्गे दा बच्चे भला प्यास लग्गै ते पानी बी पी सकने तुस ते लाग्गै मतलव कुश खाना होऐ तां पैसे बी दिंदे असेंगी खाई आओ कुश बी रिफ्रैशमैंट अच्छी चींजां असेंगी सब कुश प्रोबाईड़ करदे खेलनै आस्तै कबड्डी आस्तै दो ग्राउंड़ होंदे बैट बॉल आस्तै दो पिच्चां फिर गोल कोट होंदे दो मतलव साढ़ा हीरानगर स्टेडियम बौह्त बड्डा ओह्दे कारन बस धन्याबाद आखना इन्ना हारा गै आखनां धन्याबाद ते उइयां में तुसें आखना भला खेलते रवो ते ऐप्रिशेट हो खेलना बौह्त अच्छा लगदा